देखिए हमर रोजी रोटी जे छै बिजलीपर निर्भर नहि छै लेकिन गामके किछु लोकके जे छै रोजी रोटी जे बिजलीपर निर्भर छै जेनाकि जे आटा चक्की चलबै छथिन आओर बिजली जब कटौती होइ छै हुनका दिक्कत होइ छै हुनका साथ साथ हमरो आओर दिक्कत होइ छै कि आटा नहि पिसाइ छै खाना नहि बनि पाबै छै ईसब भी दिक्कत छै आओर रोशनी भी चलि जाइ छै अगर जइसे जाहि दिन आँधी तूफान आबै छै हमरा गाममे ओहि दिन तऽ निश्चित छै कि बिजली चलि जाइ छिकै बिजली नहि आबै छै फेर जब आँधी तूफान शान्त होल तऽ दुइ तीन चारि घण्टाके बाद आएल रोशनी एहि लैके तनिक दिक्कत होल किएक से कि हमरा आओर घरमे इन्वर्टर नहि छै जकरा घरमे इन्वर्टर छै ओकरा दिक्कत नहि छै लेकिन हमरा सभके बहुत गाममे अइसन लोक छै नाइनटी परसेन्ट जकरा घरमे इन्वर्टर नहि छै आओर बिजली चलि जाइ छै तऽ दिक्कत तऽ होबे ने करतै ई बात तऽ छै जेकि गाममे कि रोशनीके आओर कोनो बेबस्था नहि छै